हा दौड़ण सां असां ॾाढो हलिको महसूसु कंदा आहियूं क्योकी दौड़ण सां असांजो स्वस्थ ॾाढो बढ़िया हूंदो आहे असांखे सकारात्मक प्रभाव पड़ंदो आहे कयोकी दौड़ण खे असांखे ॾाढो मज़ो बि ईंदो आहे और असांजी सिहत बि बढ़िया हूंदी आहे